मैं एक बाज़ार गए थी वहाँ पर एक कुर्ती लेओ कुर्ती मुझे बहुत अच्छी थी उसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा था उसे मैं बहुत पहनती हूँ उसे धुलती हूँ उसका कलर उसका कलर भी नहीं उड़ा है उस कुर्ती मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने में भी अच्छा लगता है देखने में भी पहन पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका कलर नहीं उड़ा है लोग पूछते हैं कहाँ ख़रीदी मैंने बोली कि बाज़ार में ख़रीदी हूँ लोग यह भी पूछते हैं कितने की है मैं बोलती हूँ सा साढ़े तीन सौ का है लोग कहते हैं लेकिन कुर्ती बहुत अच्छी है तुम पर बहुत अच्छी लग रही है उसका डिजाईन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मैं बाज़ार में गई थी तो मेरी ब मम्मी बोली ले ले तुझ तुहे कुर्ती बहुत अच्छी है मैंने कहा उसका कलर उड़ जाएगा दुकानदार बोला नहीं कलर नहीं उड़ेगा आप एक बार ले लो तो मैंने ले लिए एक बार लेकिन उसका कलर तो सच में नहीं उड़ा उसका कलर बहुत अच्छा है वह पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है और उसका कलर बहुत ख़ूबसूरत है वह चाहे जितना भी धुलो उसका कलर नहीं जाता है उसका कलर इतना अच्छा है क्या बताऊँ वह कलर सच में बहुत अच्छा है कुर्ती डिजाईन मुझे सबसे ज़्यादा कुर्ति की डिजाईन अच्छी लगती है ढूँढती हूँ ऐसी ही कुर्ती और मिले तो मैं और ख़रीद लूँ लेकिन मिलती है तो किसी का कलर ही उड़ जाता है किसी क कलर धोने पर छूट जाता है उसका कलर ही नहीं सही रहता है एक कुर्ती बहुत अच्छी लग लगती है मैं सोचती हूँ ऐसी कुर्ती मुझे फिर मिले लेकिन ढूंढती हूँ पर ऐसी कुर्ती मिलती ही नहीं है जल्दी उसको कुर्ती कह रही हैं इतना अच्छा है क्या बताऊँ वह कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है वह कुर्ती फिर सोच रही हूँ कहीं मिले तो एक बार कहीं मिले दो तीन कुर्ती ले ही लूँ लेकिन उस कुर्ती वो दिखती ही नहीं है ना कुर्ती को ढूँढने ढूँढती रहती हूँ बाज़ार जाती हूँ तब भी दुकान पर जाती हूँ फिर भी वो कुर्ती नहीं मिलती है कुर्ती हेरती हूँ मैं भी करती हूँ अगर मायके में मिले तो मुझे मैं अभी लेकर आऊँगी वह कुर्ती जो तुम ढूँढ रहे वह करो कुर्ती मिल ही नहीं रही है कोई कुर्ती नहीं मिल रही है जो भी मिलता है उसका रंग ही छूट जाता है किसी का कलर उड़ जाता है डिजाईन ही नहीं पसंद आती है जो मेरी मम्मी पसंद की थी वह कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है उसका रंग भी अच्छा लग रहा था और डिजाईन तो बहुत ही अच्छा था उस डिजाईन की जल्दी कु उस डिजाईन की कोई कुर्ती ही दुबारा मुझे नहीं मिली बाज़ार में ढूँढती हूँ और कहती हूँ इसमें क कुर्ती मिलेगी वह कहते हैं बार बार एक ही क्वाल्टी क कुर्ती नहीं आती फिर क्या करूँ जो ख़रीदते हैं फिर वही ले लेती हूँ इसमें कुर्ती मिलती ही नहीं है कुर्ती ढूँढती रहती हूँ पर मिलता ही नहीं है सोचती हूँ कहाँ पर जाऊँ ओनलाइन नहीं ओडर किया था मैंने कुर्ती बाज़ार में मि मिला था ओनलाइन एक बार ओडर किया था वह कुर्ती नहीं मिली दुबारा